ہاں میں نے ڈرون سے شوٹنگ کی ہے اور میں کرتی بھی ہوں ڈرون سے شوٹنگ ہمارے جب میں اپنے ایریے کی کرتی ہوں اپنے یونیورسٹی کی اسکولس کی میں نے کی ہے فوٹو گرافی تو میں میں نے یہ دیکھا کہ جب میں ہم ڈرون سے شوٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو اوپر سے نیچے دیکھنے کا منظر ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے سب کچھ جسے ہم نارملی نیچے سے دیکھتے ہیں ایک دم بدل جاتا ہے اوپر سے دیکھنے کے بعد سب کچھ بہت ہی زیادہ دلچسپ نظر آتا ہے اور میں نے یونیورسٹیز کی شوٹنگ کی ہے میں دیکھتی رہتی ہوں بہت ہی خوبصورت